وعلیكم السلام جى كون جى جى جى سر بتائيے كسے آپ كى دادى كو چاہيے

آپ كى دادى كو ڈائبٹيز ہے نا جى تو آپ كيا نام ہے ان كے پوتے بات كر رہے ہيں فرحت نساء فرحت النساء كے جى اصل ميں ان كو دائبٹيز ہے تو ذرا ان كو ميٹھى چيزوں سے روكيے چاول سے روكيے آلو سے روكيے روٹى ووٹى پہ زيادہ ان کو دھيان ديجیے یہی ہے اس كے علاوہ كچھ دوائى ميں میں نے ركمينڈ كى ہے اس كو ٹائم ٹائم پہ كھلائيے گا سمجھ ميں آيا اور ان كو خاص طور پہ چاول ہے آلو ہے دوسرى چيزيں ميٹھى ہيں گوشت ہے ان سب چيزوں سے روكيے گا اور اگر گوشت كى اگر خواہش كریں تو ايک اس كى بٹ ہوتى ہے جانوروں كى بٹ ہوتى ہے وہ شوگر فرى ہوتى ہے اس كو کھل كھلائيے گا ليكن زيادہ مقدار ميں وہ بھى نہ رہے اور اور پھر جى جى جی آپ بھى تھوڑا احتياط كيجيے گا ميں دوائى رکمينڈ كر دوں گا تو كچھ دوائياں آپ كو لكھ دوں گا آپ کے واٹس ايپ پہ آپ اسے لے ليجيے گا اپنے کسی نزديكى اسٹور سے اور پھر دكھائيے گا قريب قريب ايک مہينہ كھائيے گا اور اپنى دادى كى دوا ذرا بھى مت روكيے گا كيونكہ اگر اسے روک ديں گے پھر دقت ہوگى کیونکہ ڈائبٹيز اگر بڑھ گئى زيادہ دقت ہو جائے گى جی كيونكہ پہلے سے ان كى ڈائبٹيز بڑھى ہوئى ہے تو احتياط لازم ہے جى اور آپ خيريت سے ہيں نا جج صاحب چليے ٹھيک پھر ان شاء اللہ جيسا ہوگا کال کیجیے گا السلام عليكم